हेलो नमस्ते सर मेरी बात वैभव जी से हो रही है हाँ बोले सर हमको आपसे थोड़ा सुझाव लेना था कैसे जर्नलिस्ट बनते हैं हाँ सर हम बेगूसराय जिले के हैं मतलब कैसे प हाँ बोलिए हाँ

हाँ बगल की हाँ

इसमें कोई हमको रोक टोक नहीं न कर सर हाँ इसके लिए हम मेरे पास आइ डी कार्ड रहना जरूरी है नहीं नहीं हम समझ रहें सर आपकी बात हाँ हाँ वह तब लगेगा न ठीक है सर हाँ ठीक है सर हाँ अब तो एक से